काजसँ अतिरिक्त हम रुचि रखै छी समाज कल्याणपर समाज सेवापर हमरा समाजमे किनको कोनो तरहके आवश्यकता होनि शारीरिक रूपसँ आर्थिक रूपसँ जहाँ तक हमरासँ सम्भव भऽ सकै तहाँ तक हम लोककेँ सेवा सत्कार करैत रहियनि एकरा अलावा हम सत्सङ्गसँ सेहो अध्यात्मके अपनेने छी सत्सङ्गसँ सेहो रुचि रखै छी सत्सङ्गमे सेहो जुड़ल छी

घर गृहस्थीके बढ़िआँ तरीकासँ केना प्रतिपाल होइ अपना परिवार बच्चाके बढ़िआँसँ ध्यान राखि सकी पारिवारिक जीवनके खुशहाल बना सकी आओर अपन समाजमे कोनो तरहके प्राणीके कोनो तरहके कष्ट होइ तऽ ओइमे हुनका हम सहयोगी बनि सकी अइ सभसँ हमरा विशेष आनन्द होइए बुजुर्गकेँ सेवा सत्कार छोट बच्चाकेँ प्यार छोट बच्चाके शिक्षा देबैके अइ सभ चीजसँ हमरा किछु जादा स्नेह रहैए बच्चा सभसँ भी हमरा बहुत जादा स्नेह रहैए मनोरञ्जनके क्षेत्रमे भी हमरा बहुत जादा मन लगैए बहुत हम रुचि रखै छी जेनाकि क्रिकेट मैच देखनाय ई सभ भी एक मनोरञ्जनके साधन छै अइसँ कि छै जे समय समयपर अपन दिमागके जे छै से कि रिफ्रेश होइत रहै छै सक्रिय रहै छै कोनो काज करऽ जेबै तऽ सक्रिय रूपसँ करबै एक्टिव भऽ कऽ करबै तऽ ओइमे जे छै ओ काज सुचारू ढङ्गसँ बढ़िआँ ढङ्गसँ सम्पादित हेतै माइन्डके हमेशा फ्रेश राखऽके लेल समाज कल्याण अइ सभमे हमरा किछु जादा आनन्द आबैए